मध्य प्रदेश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना जो मुझे अभी याद आ रही है वह है मालवा पर मुगल विजय जो सन पंद्रह सौ साठ में अकबर के द्वारा कर ली गई थी अकबर के शासनकाल में पंद्रह सौ साठ के वर्ष में अकबर अपने एक भाई जो पालक भाई थे उनके अदम ख़ान और जनरल पीर मोहम्मद ख़ान के साथ मालवा पर विजय करने निकले थे उन्होंने पंद्रह सौ इकसठ में सारंगपुर की लड़ाई में बाज़ को हरा दिया वह एक बहुत लंबी खींची लड़ाई थी जिसमें अकबर अदम ख़ान और जनरल पीर मोहम्मद ख़ान ने काफ़ी बहादुरी से जीत हासिल की इस लड़ाई में हार का सामना करने के बाद बाज़ बहादुर ने पंद्रह सौ सत्तर में मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर द्वारा उन्हें मसबदारी में सम्मिलित कर लिया गया जिससे मध्य प्रदेश में मुग़ल काल शुरू हुआ